गरीबके लिए हॉस्पिटलके तऽ जरूरी छै जरूरी छै कि की मतलब गरीब के पास तऽ पैसा नहिए छै इएह कारणबश कि मानिके चलियौ कि इलाज करबैके दौरान कोइ लोग बहुत ओकरा पास तऽ पैसा नहि रहै छै ओ इलाज करबैके दौरान बहुत कम्मे पैसा लगाके ओ चाहै छै कि हम बचा लिए लेकिन की हो छै की से आजकल से पैसाके छै अथी पैसाके जमाना छै इएह कारणबश कि लोक सरकारीमे आयल आओर कम से कम पैसामे इलाज करैल करेलक आओर करेलाके बाद की छै कि ओहिके बाद ओहि हॉस्पिटलमे दबाइ मिलल दबाइ मिललाके बाद अपना दबाइ ओहिसे अपना काज करलक आओर काज करैके की छै की काज करलाके बाद अपना ओ से ओहिमे अच्छा से अच्छा से एगो आजकल तऽ की छै की एगो कार्ड बनि गेलै हन कार्डो पर किछु छूट मिलै छै आ कार्ड पर गेलाके बाद ओहिमे होस हॉस्पिटलमे किछु कम पैसा लगै छै ओहि कारणबश किछु गरीबके किछु बचत होइ छै नहि तऽ पहिले आओर प्राइवेटमे की छै की ओहिमे जादा पैसा लगै छै ओहि कारणबश वहाँ जा नहि पाबै छै लोकसब आओर ई की छै कि आजकल सरकारी वलामे सरकारी वलामे दबा भीके दबाके सुबिधा भी छै आओर सब चीज छै अच्छा से ब्यबस्था भी रहै छै किछु आओर अच्छा इलाजके लिए तऽ सरकारी मे गेबे करलक लोकसब आओर गेलाके बाद की छै कि वहाँ दबा मिलै छै आओर किछु खाना आओर पर्सेंटके लिए खानो आर मिलै छै आओर अच्छा से देखभाल भी होइ छै आओर गरीबीके की छै की गरीब तऽ पैसाके लिए तऽ पूरा बेचैन रहै छै पैसा तऽ हेबे नहि करै आजकल गरीबके पास किछु मदद कोइ कऽ देलक कोइ मदद करलाके बाद ही कोइ इलाज करबै छै आओर इएह कारणबश ही लोग अपना ठीक होइ छै